हैलो जय झूलेलाल हा तव्हां सिंधी ट्रेवल एजंसी सां ॻाल्हाए रही आहियो हा मूंखे अॻिए हफ़्ते ॿिए छंछर ते दिल्लीअ जे मंदरु ऐं ठिकाननि में दर्शनु करिणो आहे मूंखे कराए सघंदा हा असां चारि माण्हू आहियूं कहिड़ा कहिड़ा वॾा मंदर आहिनि दिल्लीअ में ॿुधाईंदा

हीउ त ठीकु आहे पर सिंधी मंदर ऐं ठिकाननि में मूंखे ख़ासि इंट्र्स्ट आहे समाधी उहो ॾाढी सुठो

सुठो सुठो सुठो हा हा त ठीकु आहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदा अछा

ठीकु आहे साईं मां तव्हांखे वरी ॿुधाईंदव अछा हा हा मां तव्हांखे ॿुधाईंदव जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो रानी आहे जय झूलेलाल